हलो हाँ जी नमस्कार हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं ऐसे तो कुछ नहीं हैं क्यों नहीं आई हाँ तो आज विद्यालय के तरफ से छुट्टी हैं ना आज विद्यालय में फंगक्शन हैं बड़े वो हैं ना बड़े बच्चे आए हैं तो इस वजह से वहाँ फंगक्शन हैं तो इस वजह से यहाँ पे छुट्टी कर दी है हाँ जी नहीं एक दो दिन ही चलेगा बस नहीं वो इस वजह से कर दी क्या हैं कि वो बड़े बच्चों का है तो इसमें छोटो को इन्वाल्व नहीं कर सकते हैं हाँ जी और फिर वो अभी बड़े बच्चे आएं फिर और वहाँ पे बाहर के लोग भी आएंगे तो उसी हिसाब से हमने वहाँ पे व्यवस्था रखी हैं लंबे समय के लिए वो तो अभी लेट हैं अभी तो बस आज कल का एक दो दिन का ही है लेकिन ज़्यादा छुट्टी तो गर्मियों में ही पड़ेंगी वैसे वैसे तो छुट्टी नहीं हैं नहीं अभी तो नहीं हैं ऐसी कुछ इनफार्मेशन फिर फिर हम इनको छुट्टी देंगे नहीं वैसे पड़ती है क्योंकि हम उनको बोलेंगे लगातार पढ़ने के लिए टेस्ट वगैरह भी होंगे इग्ज़ैम्स के लिए अभी तो क्या है अभी तो अचानक से करनी पड़ गई बीच में दो एक दिन की तो पड़ सकती है कभी भी पर ज़्यादा नहीं पड़ेंगी ना दो चार दिन बाद हाँ ना दो चार हफ्ते बाद तो नहीं हैं इनकी छुट्टी ऐसा कुछ वो है नहीं हमारा प्लान इनकी छुट्टी कर दे एक दो दिन में आप गाँव घुमाने ले जाओगे अभी जैसे ज़्यादा छुट्टी हैं तब ले जाना गर्मियों में अभी तो इनको पढ़ने दे दो हाँ अभी तो इनको पढ़ने दो अभी छुट्टियों का तो तुम क्यों वैसे इनको कहीं ले जाके अभी टेस्ट भी होने वाले हैं जल्दी और लास्ट आज कितना तारीख हो गया बाइस सितंबर हो गया एक तारीख से इनकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही हैं तो हाँ एक से कर देंगे हम इनके टेस्ट सीरीज तो इस वजह से फिर इनको पढ़ने दो क्यों वैसे ही इनको घुमाने ले जा रहे हो कहीं हाँ अभी तो नहीं हैं ठीक है सर